जोङो समनि जेंनानि गेजेरजोंनो जों गोबां होन्जाव माहारिफ्रा दुखु खस्थ सैनांगौ जायो नखर जानायजों लोगोसे जों गथ' गथाय खांनाय बानायजों लोगोसे गोबां संसाराव थासान्दियाव गोबां जेंनाफोरजों जों सैसोनांगौ जायो जों आयजो माहारिफ्रा आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा गोजान गोजान जायगायाव लेखा फरायनो हस्टेल थाहैनायफ्राव बायदिसिना लामा सामा थाबायनायफ्राव बिदिनो गारि गाखोनायफ्राव बिदिनो बायदिसिना सोरजोंबा सिथारजानाय सोरजोंबा बिदिनो रेप खालामजानाय होन्जाव माहारिफ्रा बेबादि नासय जायो गुबुन हारिफोरजोंबो आरो बिबादिनो होन्जाव माहारिया गोबां जेंनानि गेजेरजों दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फरायलांनांगौ जायो फरायनायजों लोगोसे बेबादिनो गामियारिफ्राव गोबां सोलोंथाय लाबोनो हायो आरो बेबादिनो सोलोंथायनि गेजेरजों गोबां जोंनि जोंनि आयजोफ्रा बेबादिनो गोबां सोलोंथायखौ मोन्नो हायो आरो जोंनि आयजोफ्रा नखरफोरखौ बिदिनो समायना नखर लाबोनो हायो आरो बेबादिनो गोबां जोंनि फिसाफोरा बेबादिनो मोजाङाव जोङो फैजानो लुबैयो फिसाफोरखौ बिदिनो गाज्रि आखुथायनिफ्राय जाहाथे मोजाङाव फैनानै गाव गावनि बिमा बिफाफोरखौ मान होनो हायो समाजनि गासै सुबुं माहारि फोरखौनो बेबादिनो मान होनो हायो आरो बयबो बेबादिनो गोजोन थासारियाव थानो हायो